हां जी मिकी नच्चना बढ़ा पसंद ऐ मैं बड़ा नच्चदी ही साढ़े इत्थें डोगरी डांस करदे बच्चे सारे मैं बी बड़ा करदी निक्के होंदे मैं बड़ा नच्चदी रौंह्दी ही पूरे पूरे दिन नच्चदी रौंह्दी ही मेरी मम्मा बी बड़ा खुश होंदी ही मिगी नच्चदे दिखदे और मैं स्कूल बिच्च बी बड़ा नचदी और मिगी सारे बोलदे हे कि तू कुद्धरूं सिखेआ नच्चना ते मैं आखदी मैं घर ई सिक्खी लैंदी ही जिसलै साढ़े म्हल्लै कोई ब्याह् होंदा हा में उत्थें बी बड़ा नचदी ही रोज़ रोज़ नच्चने नच्चने जंदी ही मीं नच्चना बड़ा ई शैल लगदा हा बचपन तो मिगी नच्चना बड़ा ई पसंद ऐ मैं बी नचदी ही मेरियां स्हेलियां बी बड़ियां नचदियां हां सारियां मिली मिलियै नचदियां हां कोई गिद्दा पंदियां हियां कोई पंजाबी नचदियां हा कोई भांगड़ा पंदियां हां कोई किश कोई किश सारे कुछ कुछ करदे रौंह्दे हे फिर अस नचदे ई रौंह्दे हे और मेरी इक फ्रैंड ही ओह्दा नांऽ हा शरूत्ती ओह् बी बड़ा नचदी ही इक फ्रैंड नमीं ही ओह् बी बड़ा नचदी ही साह्नू सारे बोलदे मतलव सारे टीचर बी जिसलै अस स्कूल च नचदे हे फिर में फार्म लाए

और स्हानू नच्चना बी बड़ा पसंद ऐ मेरे म्ह्ल्ले दी कुड़ियां मेरे कोला सिखदियां बी हैन मैं बड़ी डांस कलासिस बी दिन्नियां आं सारें गी मिकी सब तूं जादा भांगड़ा पसंद ऐ